ہیلو السّلام علیکم کیا آپ ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہیں جی میں سہامیہ بات کر رہی ہوں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے یونیورسٹی میں وکیشن بن گئے ہیں تو آ مجھے کہیں گھومنے جانا ہے تو آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کے ٹریول ایجنسی کہاں کہاں گھمانے لے جاتی ہے مجھے تو شملہ جانا ہے کیونکہ میں نے بہت سنا ہے شملہ کے بارے میں تو کیا آپ کی ایجنسی شملہ لے جا سکتی ہے اچھا اچھا آپ ہاں ٹھیک ہے کشمیر بھی اچھی جگہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کشمیر چلے جائیں گے آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ کرایہ کتنا ہے اچھا تو میرے ساتھ اچھا اچھا تو میرے ساتھ پانچ لوگ ہیں اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ کس کس ٹائم پہ آپ کی ایجنسی کے کار آ سکتے ہیں ہاں تو مجھے اس مہینے کی پندرہ تاریخ کو نکلنا ہے تو آپ کی ایجنسی ہمیں کار بھیج دے گی آپ پندرہ تاریخ کو دوپہر تک بھیج دیجیے گا اور یہ بتائیے کہ آپ وہاں پہ رہنے کھانے کا بھی دیکھتے ہیں کہ بس کار پرووائڈ کراتے ہیں اور کچھ نہیں وہاں ہمیں خود سے کرنا پڑے گا اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر میں آپ مجھے بھیج دیجیے گا اور باقی کی باتیں پھر بعد میں ہوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ